नवद्दा गामके भव्य मन्दिरमे माता दुर्गाके अस्थान अछि आओर ओतऽ सबलोकके मनोकामना सेहो पूर्ण होइत अछि आओर हमसभ सभ मिलिकऽ ओतऽ जाइत अछि अच्छा जाइत छी आओर ओतऽ माता दुर्गासँ प्रार्थना करैत छी जे अजुका दिन मङ्गलमय आओर खुशीसँ समय बीति सकै ओतऽ माताके जे कहै छनि लोक माता हुनकापर बड्ड प्नसन्न होइ छथिन आओर हुनकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करै छथिन ओ गामके ओ गाम बहुत ही सुन्दर मानल गेल अछि ओ गाम जाइतके देरी मोन एकदम हर्षसँ हर्षित भऽ उठैत अछि आओर ओतऽ बहुते नीक लगैत अछि ओतुका मनोहरस्वरूप माताके सुन्दर स्वरूप देखिकऽ लोकके मोन आओर हृदय अत्यन्त खुश भऽ उठै छथिन ओ मातासँ जे किछु भी माँगै छथिन माता हुनकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करै छथिन बस इएह अहाँसभसँ कहैलए चाहै छी जे अहाँसभ सभ आदमी एक बेर जाकऽ देखिऔ भगवतीके मन्दिर ओतुका मनोहररूप माताके देखबै अत्यन्त भयभी अत्यन्त निर्मल आओर प्रसन्न रहै छथिन माता हरदम माता अपन भक्तपर कखनहु भी आँच नहि आबऽ देथिन ओतऽ जाउ कोनो भी प्रकारके अहाँके दिक्कत नहि हैत भगवती हरदम लोकके बात मनोकामना सबकिछु पूर्ण करैत रहै छथिन ओतुका लोकोसभ हरदम हमेशा खुश रहै छथिन मिथलाञ्चलमे नवद्दा मन्दिर भगवतीके बहुत ही बहुत ही सुन्दर अछि